آج کے زمانے میں ہمارے علاقے میں لالو یادو تیجسوی یادو جتنے بھی ہیں راشٹریہ جنتا یہ سب یہ سب جنتا پارٹی سب ہے یہ سب ہمارے علاقے میں یہ سب اچھے کام کرتے ہیں ایوم خراب کام بھی نہیں کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کیسے لالو یادو اور تیجسوی یادو یہ ہمارے علاقے میں یہ سب کی یہ چال ہے یہ سب کی علاقہ ہے اور یہی سب چلاتے رہتے ہیں یہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے علاقے میں لالو یادو ہو لالو یادو کی یہ چلتی ہے جو نتیش کمار بھی ہے نتیش کمار جو ہمارے جتی بھی یہ ہے مکھیہ منتری ہے اور لال یادو لالو یادو پہلے پہلے اچھے نیتا تھے اور ابھی بھی نیتا ہیں لالو یادو اور تیجسوی یادو بھی ہیں جو ہمارے پر یہ منتری کے ہیں اور لالو یادو اور نتیش کمار ایوم اور یہ تیجسوی یادو یہ سب ہمارے علاقے کے یہ سب نیتا ہوئے نیتا یہ سیاست جی جتنی بھی سیاست چلتی ہے یہ سب انہیں سب سے ہمارے علاقے میں انہیں سب سے چلتی ہے اسی سب کا چلتا ہے اور اسی سب چلے گا ہی لالو یادو کا یہ سب کا چلتی ہے